हा मूंखे सिलाई ईंदी आहे मां सिलाईअ में अलॻि अलॻि प्रकार जा नमूना सिबिया आहिनि जीअं त वॻा थिया पंजाबी वॻा थिया अनारकली वॻा थिया वॾी वॾी चोलियूं थियूं या त फिर ब्लाउज़ थिया या त फिर वन पीस थिया उहे सभु मां सिबी ॾिठा आहिनि मां हींअर अॼुकल्ह जी फैशन जे हिसाबु सां सभु ॿाहिरा खां ॾिसी सिखी करे अने कपिड़ो बाज़ारी में वठी करे घर में सिबंदी आहियां त ऐं उन में मां लेस पटी कॾहिं चोटाया केॾीमहिल झुमका लॻायां ऐं टोननि खां उन्हनि खे सूशोभित बि कंदी आहियां मां अॼुकल्ह जेको बॉम्बे कट हले पियो थो ब्लाउज में उहो मां सिबियलु आहे ऐं हींअर अनारकली ऐं नायरा कट जहिड़ी फैशन बि हलनि थियूं अहिड़ी कुर्तियूं बि मां सिबिया थी आहिनि मूंखे सिलाई जो कमु ॾाढो वणंदो आहे सिलाई जो कमु ख़ूबु आसान आहे कटिंग करे तव्हांखे ख़ाली सिलाई करणी हूंदी आहे ऐं उहे ॿाहिरि रेडीमेड कपिड़े खां रेडीमेड कपिड़नि खां बि ॾाढा सस्ता ऐं सुठा पवंदा आहिनि